म्हाजें कशें आसता की हांव चडांत चड ऑनलायनूच ऑर्डर करतां कितें कपडे बी ऑर्डर करपाचें आसल्यार कित्याक कांय म्हळ्यार घरांतलीं कामां करता म्हळ्यार टायमूच मेळना आनी ती बाजारांत वचप सारकी कटकट न्ही तेका लागून हांव चडांत चड ऑनलायनूच ऑर्डर करतां अशेंच एक दीस हांवेन कितें केलो आमची पिकनीक आशिल्ली ताका लागून हांवेन एक जिन्स ऑर्डर केल्ली आनी ऑर्डर म्हाका म्हाजी जिन्स आसा तें एक पांच दिसांनी म्हाका मेळ्ळें आनीक मागीर हांवेन ऑर्डर ती मेळ्ळी म्हणटगर जिन्स म्हाजी मेळली म्हणटगच हांवेन तें ओपन केलें ओपन केल्यार कितें हांवेन जिन्स पळोवन सारकें शाॅक जिन्साचो कितें सायज सारकी ना हांवेन एक्सेल मारलेली म्हाका डबल एक्सेल आयली तसोच कलर सुद्दां हांवेन ब्लू कलर मारलेलो म्हाका सारको नाका आशिल्लो कलर व्हायटान असो आयलो आनीक पेन्टाक मात्शें जिन्साक थोडे बुराक सुद्दां पडलेले म्हाका पळोवन सारकी घुंदळ आयिल्ल्या भशेन जालें सारकें कितें करूं तें कळना कित्याक फाल्यां पिकनीक आशिल्ली दुसऱ्या दीस पिकनीक आशिल्ली ताका लागून म्हाका खबर ना कितें करूं तें कळना हांवेन आनी टायम केलो ना कित्याक जर पिकनीकेक वचना जाल्यार फ्रेंड्स आसात तीं बेजार जातलीं सो हांवेन तें जिन्स आसा तें तशेंच रिटर्न करपाचें थारयलें

हांव बाजारांत गेलें आनी एक जिन्स घेवन आयलें अशें म्हाजें प्रोडक्ट आसा चडान चड म्हाका बरें मेळटालें पूण हें जिन्स आसा तें सारकें बरें नाशिल्लें आनी वो एक म्हाजे खातीर एक सारको पाड असो एक्सपिरियन्स आसलो